अस कुएं चा पानी बाल्टी सु'ट्टने बाल्टियै ई रस्सी ब'न्नने ते ओह् खूह् बिच छंडने भी ओह्दे कन्नै पानी कड्ढने असें अगर मोटरां बगैरा लानियां होन तां मतलब मोटरां बगैरा लानियां होन तां स्विच ऑन करना कुदै बिजली कुदै बिजली दा स्यापा होंदा कुदै बिजली ऐ निं ऐ स्विच ऑन करियै मोटर लानी होऐ तां अस कुएं बिचें मोटर लानी जां बी बाल्टियें पानी कड्ढने ओह् छंडने बाल्टियें बाल्टियें ते उस कन्नै ओह् छंडने थल्ले ई बाल्टियें पानी ओह् छंडनी खल्लै ई भी पानी कड्ढनी ओह्दे बिच्चा जादैतर ते अस बाइयें बिच्चा गै पानी लैन्ने क्योंकि साढ़े बाईं अबेलएवल न उत्त पानी होंदा कुऐं जाने दी इन्नी जरूरत निं पौंदी ऐ कुऐं जाने दी इन्नी जरूरत निं पौंदी ऐ पर फिर बी अगर कुएं चा पानी कड्ढनी ते बाल्टियें कन्नै फिर बी बाइयां खिच्चनी पानी कन्नै मतलब इलैक्ट्रिक चलाने दी असेंगी कोई जरूरत निं पौंदी ऐ मतलब की रस्सियां बन्नी दियां होन तां रस्सियां ओह् दूर तगर जंदियां बाल्टी साढ़े ओहड़ा पानी निकली जंदा अगर असें एह् मोटरां बगैरा लानियां होन तां मोटरां बगैरा लुआनियां होन ते बिजली दे स्विच लुआने ते लाई ओड़नी मोटर नेईं होन लाए दे ते भी केह् करना बाल्टी कन्नै सुट्टना ते लैना पौंदा पानी नेईं होऐ लैना नेईं होन नेईं होऐ लाईट ते पानी ते रस्सियै कन्नै बाल्टियै गी घड़ुऐ गी ते ओह् सुट्टनी बिच्चे गी पानी सुट्टना उप्परै गी किश किश बाईं चा पानी कड्ढना होऐ ते नेईं पर अगर तुसें खूहें चा पानी कड्ढना होऐ ते बाल्टी

ओह् डेली लाईफ च इन्ना ओह् निं होंदा ऐ कि जिन्ना खूहें कोला लैचे साढ़े घरै कोल बाईं हैन बाईं चा आवा दा बाईं जन्ने ते बाल्टी हत्थें कन्नै खिच्चने बाय चांस साढ़ी बाईं बिच पानी खत्म होई जाए खूहें बिच इंया रस्सी ब'न्ननी रस्सियै कन्नै पानी खिच्चना रस्सियां ओह् खूह् दे चार चब्क्खे हैंडपंप लग्गे दा हैंडपंप दी जरूरत बी नेईं हैंडपंप लग्गे दा ते ओह् बाल्टी साढ़े खूहै पर पेदी होंदी ओह् ओह्दे आस्तै ते अस रस्सी ओह्दे बिच पाइयै छंडने होने ते ओह् बिच्चे गी छंडने होर रस्सी ओह्दे बिच्च छंडने ते भी ओह्दे बिच्चा पानी खिच्चदे पानी बाल्टी बाल्टियें बाल्टी बाल्टी पानी खिच्चना ते भी पानी खिच्चना बाल्टी बाल्टियें उप्परै गी पानी खिच्चने अगर मोटरां लानियां होन तां इन्नी पूरी निं पौंदी ऐ साढ़े कुस लानी पैह्लें साढ़े मोटर है नी ऐ साढ़े ग्रांऽ कुसै दे घर होग मोटर जादै ते कुसै दे होंदियां निं हैन अस उऐ बाल्टियै दा उपयोग गै करने रस्सी लानी बाल्टियै गी ते ओह्दे बिच सुट्टनी ते बस नुहाड़े कन्नै जादैतर साढ़े मतलब बाईं हैन साढ़े टैंक बनी गेदे ते टैंके चा गै पानी खिच्चना होंदा असें इलैक्ट्रिक बायर लाई लैन्ने इलैक्ट्रिक बायर निं ते केह् आक्खदे उसी बाल्टियै च रस्सी लाई लैने रस्सियां लाई लाई रस्सियें कन्नै पानी खिच्चनी मोटरां लाई लैनियां अस बाईं दा लाई लैगे जादै जादै जादै बाईं दा लाई लैगे बाईं दा बी गे लानियां होंदियां बाईं बाईं बाईं बाईं साढ़े घरै दे कश न पानी लेई औनी आं अस इन्ने चिरै ई इन्ने दूर जाने दी जरूरत निं पौंदी ऐ खूहै पर जाना होऐ ते साढ़े घरा खूह् बड़ी दूर ऐ स्कूलै जां कॉलेज़ जाना होंदा अस रोज़ खूहे पर नेईं जाई सकने पानी आह्नने ताहीं अगर अस उत्थें जाह्चै ते अस स्कूलै गी जाने आस्तै लेट होई जन्ने ते ओह् अगर अस मोटरै कन्नै एह्दा बड़ा बचाव होंदा ते उप्परै जाने कन्नै जागत नेईं लैने नेईं लैने निक्के निक्के जागत होंदे शरारती ते इत्त गल्ला अस नेईं लैने मगर असें मोटरां लानियां होन तां मगर लाईट होऐ जां नेईं होऐ करंट कोला जगतें गी बचाना ते कुदै किश कुदै किश